ان دنوں اسمارٹ فون جو یوز ہو رہے ہیں یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہر اعتبار سے لوگ پریشانی سے بچتے ہیں لوگ جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا سکنڈوں میں کرتے ہیں اور بہت ساری سہولیات ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کیمرہ موبائل گھڑی ساری چیزوں کو اس کے اندر بند کر دیا گیا ایک اسمارٹ فون سے لوگ پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر رکھے ہیں اور اسی سے پوری دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے لیکن وہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اسمارٹ فون لوگوں کی ضرورت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور لوگوں کو اور اس میں اس میں جو ہے ایپس جو ہے جیسے اسمارٹ فون میں گوگل ہے اس کے بعد آپ کو فیس بک ہوا واٹسپ ہوا ایمو سیمو وغیرہ یہ سب ٹھیک ہیں استعمال ہونا چاہیے اس میں اس میں اچھی بات ہے اور لوگوں کو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور فیس بک فیس بک ایک ایسا نیٹورک ہے جس سے لوگ پوری دنیا کو بیٹھے بیٹھے اپنی انگلی سے دیکھ لیتے ہیں واٹسپ ہے ایمو ہے سیمو ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے ایپ ہیں جس ایپ کو گنانا مشکل ہے اور اس کو گنا نہیں سکتے ہم لوگ کہ وہ کون سا ایپ ہیں